नमस्ते हाँ क्या आप फ़ुटबाल कोच अरे भई हम भी पहले बहुत फ़ुटबाल उटबाल खेला करते थे तो आज हाँ आज भी इच्छा कहती है आपके यहाँ खेलने की अच्छा तो आप फ़ुटबाल कोचिंग सेन्टर कहाँ खोले हैं

पंचायत भवन के बगल में है अच्छा और कब से कब तक

हाँ शाम को अच्छा तो ठीक है हाँ अएं नहीं हमको गोसाईगंज से आना है भई तो हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा सिखाते हैं फ़ुटबॉल खेलने के लिए अच्छा नहीं नहीं हमें ये नहीं मतलब है कि लड़के लड़कियाँ कौन आता कौन नहीं इसकी जानकारी हमें बायोडाटा नहीं चाहिए लेकिन आप अपनी फ़ीस तो बता दीजिए अच्छा सौ रुपये एक दिन का कि महीने का

न हाँ तो एक ही टाइम लेंगे लेकिन तो महीने का बताइए न अब एक दिन का क्या होता है एक औ नहीं तो एक दिन का ऐसे बताएँगे तो पता लगेगा की खरीददारी है सौ रुपये लेंगे तब तो हमारी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हाँ हाँ

औ छुट्टी किस दिन एंह छुट्टी किस दिन मारते हैं संडे ठीक तो ठीक है किसी दिन आते हैं

हाँ तो ठीक है हम एक दो लोग को और ले लेंगे औ फिर हाँ समय लेके हम आते हैं आपके पास हं ठीक नमस्ते अच्छा तो और बताइए कि और कुछ बच्चे आ सकते हैं दस बारह बच्चों की और जगह है

अच्छा अच्छा तो हाँ तो ठीक है दो लो हाँ दो लोग और हैं राज्य सुल्तानपुर के उनको भी बुला लें ठीक है ठीक है हं ठीक है नमस्ते